आंनि साख्रि एबा इयुननि जानो गोनां माने नागेरनाय बा हास्थायनायआनो जाहैबाय सासे कलेजनि बिबुंगोरा दा बिबुंगोरा आङो हय थिख बिबुंगोरा हिसाबै खामानि मावदोंबो थेवबो आङो दासिमबो मोन्नो हायाखै जायखि जाया नाजाबाय लांनो नाजाबाय लांबाय थानि नाथाय नैबे बिबुंगोरा एबा सासे कलेजनि लेगसारार जानो हास्थायनायाव दा आंनि थांखि एबा नाजानाया बेसेबां आवगायखो आं बेखौहाय बुंनो हादिया थेवबो आंनि नैबे नाजानाया आवगायलांबाय थागोन एबा जाहैबाय थागोन होनानै आं सानो मानोना सासे कलेजनि एबा कलेजनि बिबुंगोरा जायोब्ला नोंहा बेवहाय गोबां मान सनमान हो गोबां मान सनमान आरो गोबां खामानि मावनांगौ दं होन्नानै आं सानो बेनिखायनो आङो बैफोरबादि हो बैफोरबादि समाजनि खामानि मावनो आं जोबोद मोजां मोनो मानोना बेबो सोलोंथाय एबा सासे बिबुंगोराआबो समाजनि मोनसे मोजां हाबा मावग्रा एबा समाजनि सासे दैदेनग्रा मानो दैदेनग्रा मानोना नैबे सासे बिबुंगोराया एबा लेगसारारा हो गावनि लेगसार होनायजों एबा गावनि बिबुंथि होनायजों बैफोर गथ'फोरखौहाय साफा साफा इयुनावहाय हो इयुनावहाय सासे मानसि खालाम हैनो हायो होनानैहाय आङो फोथायो आरो आङो गावनो गाव एसे माने रिजाल्ट मोननाय बायदिबो मोनो हो मानोना जोङो बिबुंफोराफोरनि गेजेरजोंहाय माने गावनि केरियारनि ना गावनि केरियारनि एबा साख्रिनि सोमोन्दैबो गोबां मिन्थिनो हायो मानोना बिसोरो माने बै बिजाबनि गेजेरजोंहाय बिजाबनि गेजेर बिजाबजों फोरोंदोंब्लाबो आरो बिसोरो मा होबावो एक्सट्रा ना एक्सट्रा एबा उफेरा गियान होदेर बावो जाय उफेरा गियानजों हाय बेवहाय जोङो बै फरायसाफोर ना बै फरायसाफोर बै फरायसाफोरनो उफेरा गियान होनायावहाय जे फरायसाफ्रा नैबे उपेरानि उफेरा गियाननि जोहैहाय जिउआवहाय मोनसे मोनसे थांखि लानो हायो एबा आवगाय लांनो हायो बिनिखायनो आङो समाजनि खामानि मावनो मोजां मोनो जेखन ना समाजनि मोजां खामानि मावनो मावनो मोजां जेखन आङो बिबुंगोरा जागोन इयुनावहाय दा नायनि नाजानि बिसिबां हाहैयो थेयावबो दा बिबुंगोरा जानायनि अनगायैहाय आं माने गावखौनो सासे समाजनि दैदेनगिरि जा जानो लुबैनाय हिसाबैहाय ना दिनै आं नैबे थांखिखौ लानाय जादों मानोना बिबुंगिरिआबो समाजनि एबा हारिनि जाथिनि मोनसे बिसिबांबा गिदिर खामानि ना दा बियो जेनोबा गावनि लेगसार होनायजों एबा गावनि बुंथिनायजों दे गथ'फोरखौ एबा फरायसाफोरखौहाय दे बेसेबांसिम आवगाय होनो हादों ना बेसेबांसिम आवगाय होनो हादों नैबेफोरनि थाखायनो दिनै आङो आंनि थांखि एबा आंनि साख्रि एबा केरियार इयुनावहाय मा जाहैगोन आं बेखौ टारगेट खालामदों